मैं बाग़बानी लगाने के लिए तो अधिकतर मैं कोविड के समय से प्रेरित हुई हूँ मैं कभी मोबाइल में देखती थी या कोई को पेड़ लगाते देखती थी सब खाली पीली घरों में रहते थे कोविड में तो मैंंने सोचा की मैंं भी तो अकेली घर पर खाली पीली पड़ी रहती हूँ मेरे को क्या करना चाहिए तो मैने भी तबसे उन लोगों से प्रेरणा ली और मैंने भी पौधे बाग़बानी लगाना शुरू किया तब मुझे उस समय पर कोविड में कितने लोग बीमार हो रहे थे सब को आक्सीजन कि कमी हो रही थी तो मैंने सोचा की यार हम कभी तो पौधे नहीं लगाते और देखो आज इतनी आक्सीजन की कमी हो गयी हमारे यहाँ पर कि लोगों को सिलेंडर लगाए जा रहे है बड़े बड़े आक्सीजन दिलाने के लिए तो मैं उस डर से और डर कहूँ या प्रेरणा कहूँ एक अच्छी प्रेरणा मिली तब से में बाग़बानी करना चालू कर दी और आज भी मेरे गार्डन में अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं जो अच्छी हवा ठंडी हवा जब भी मेरा मन उदास होता है तो मैं उसी बाग़बानी में जाती हूँ और मैं उन दिनों को याद करती हूँ जब मुझे प्रेरणा मिली थी बाग़बानी लगाने की तब से में बाग़बानी को महत्व देती हूँ जब कोविड हुआ था मुझे मोबाइल से कहूँ या कुछ लोगों को देख कर ही प्रेरणा मिली थी